हमर नाम दीपक कुमार चौपाल छै हम हम एखन पढ़िते छी हमर हमर प् पिताजीके नाम श्री शङ्कर चौपाल यए आओर माताजीके नाम श्री श्रीमती रञ्जू देवी यए रञ्जू देवी यए हम एखन हम एखन दस दसमीके छात्र छी हम हम एखन पढ़िते छी हम पहली पहिलासँ द दसमा द पहिलासँ दशमा तक अपन पूरा स्ट पूरा पढ़ाइ पढ़ाइ लिखाइ सी बी एस ई सी बी एस ई इसकुलसँ कऽ रहल छी कऽ रहल छी हमरा हमरा बहुत हमरा एखन पढ़ाइके पढ़ाइके रूचि बहुत यए आगे जा कऽ हम आगे जा कऽ हम बहुत अच्छा बढ़िआँ पोस्टपर बहुत अच्छा नौकरीमे बढ़िआँ पोस्टपर जायके इच्छा रखै छी इच्छा रखै छी आओर हमर पिताजी हमरा बहुत कष्ट काटि कऽ कष्ट काटि कऽ सी बी एस ई इसकुलमे कष्ट कष्ट काटि कऽ पढ़ा रहल यए पढ़ा रहल यए हमरा हमरा हमरा पी हमरा पीछा हमर हमर पूरा परि परिवार लागल यए जे हिनका जे हमरा पढ़ा कऽ लिखा कऽ बढ़िआँ अच्छा नौकरी दुआरे पीछा लागल यए लागल यए हमहूँ ओहिमे मेहनत कऽ रहल छी क् मेहनत कऽ रहल छी आओर हम आगाँ जा कऽ आगाँ जा कऽ अच्छा नौकरी एक अच्छा एक अच्छा पोस्टपर जाय लेल जाय लेल चाहै छी जाय लेल चाहै छी जाय लेल चाहै छी हमर हमर हमर फेव हमर सभसँ पसन्दी पसन्दीदा कलर कलर ब्लैक यए ब्लैक यए किएकि ब्लैक रङ्ग अपन ब्लैक रङ्ग तऽ बड़ा अच्छा आकर्षण देखैमे लगै छनि लगै छै हमर हमर प्रिय प्रिय खेल हमर प्रिय खेल क्रिकेट यए किएकि अहाँ जनिते छी क्रिकेटके भारतमे क्रिकेटके रूचि कतेक छै कतेक युवा अपन क्रिकेटमे कैरियर कैरियर दैले चाहै छै चाहै छै हम पढ़ाइके प्रति बहुत मेहनति कऽ रहल छी ताकि भविष्यमे भविष्यमे अपन खानदानके नाम ऊँच ऊँच कए सकी ऊँच कए सकी ओहिके लेल हम बहु हमहूँ बहुत मेहनति कऽ रहल छी कऽ रहल छी हमर हमर फेव हमर प्रिय कलर बता देलहुँ अहाँ सभके प्रिय खेल क्रिकेट यए क्रिकेट यए प्रिय प्रिय प्रिय हॉबी हमर प्रिय हॉबी हमर हमरा गेम खेलनाइ आओर आओर बाइक चलेनाइ यए बाइक चलेनाइ यए अपन आओर आगाँ चलि कऽ एक अच्छा पोस्टपर जेनाइ जाय लेल चाहै छी चाहै छी हमर पापा हमरा पि हमर पिताजी हमरा पिच्छू बहुत पैसा खर्च कऽ रहल छथि ताकि ताकि हम आगाँ ताकि हम अच्छासँ पढ़ पढ़ै लिखू आगाँ पोस्टपर जाउ जाउ किएकि हम अपन टोलमे देखै छियै बहुत एहन लड़का बहुत एहन लड़का छै जकर पिताजी पिताजी हुनका पढ़ाबैके लेल योग्य नहि छै नहि छै परन्तु हमर हमर पिताजी योग्य छै हमरा पढ़ाबैके लेल ताहि दुआरे हमरा हमरा पीछाँ अच्छा अच्छा खासा पैसा पैसा खर्च कऽ रहल कऽ रहल यए ताकि हम भविष्यमे अच्छा करू हुनकर सभके नाम ऊँच करू अपन भविष्य उजागर करू उजियागर करू हम हम हम चाहै छी हम चाहै छी कि हमहूँ अच्छा पोस्टपर जाउ ताकि ताकि देशके देशके अर्थव्यवस्थामए अपन अहम अहम योगदान दऽ सकू देश देशके आर्थिक आर्थिक व्यवस्थामे अपन अहम योगदान दऽ सकू लोककेँ लोक लोककेँ अच्छा अच्छा अच्छा सुझाव दऽ सकू ताकि ओ अपन जिंद भविष्यमे अच्छा अच्छा कऽ सकै अपन बाप मायके नाम ऊँच कऽ सकए हमर मा हमर माननाइ यए कि माननाइ माननाइ यए कि लोक अपन माननाइ यए कि विद्यार्थीके ज्यादासँ ज्यादा पढ़ाइ लिखाइ करयके चाही ताकि ताकि ओ अपन अपन खानदानके नाम ऊँच करि सकै घ भविष्य ऊँच कए सकय लोककेँ अपन पढ़ाइके पीछा प्रेरित करि सकय प्रेरित करि सकय ताकि ताकि ओ भी अपन ताकि हुनकर भी गरीबी मिट सकय किएकि किएकि गरीबके लेल पढ़ाइए एगो माध्यम छै जाहिसँ ओ अपन गरीबी मिटा सकैए मिटा मिटा सकैए पढ़ाइ कयलासँ बहुत एहन लोक छै जे देशके अच्छा अच्छा पद अच्छा देशके अच्छा अच्छा योग्य अपन अहम योगदाम भूमिका निभाए रहल यए द् इएह रहल हमर जीवनी भऽ गेल